ہیلو جی میم بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہیں جی ہمیں کرشما راوت والا میک اپ کروانا ہے اور فیشئل کرانا ہے تھریڈنگ کرانی ہے ہو جائے گا کتنے میں ہوگا میم اتنے یہ تو بہت زیادہ ہوا ہمارے وہاں تو بس سترہ سو میں ہو جاتا ہے میم تھوڑا سا کم کر دیجیے نہیں میم آپ بس سترہ سو لے لیجیے اٹھارہ کر لیجیے بس ہمارے وہاں تو ہو جاتا ہے سترہ سو میں نہیں تھوڑا سا کم کر دیجیے بس اٹھارہ لے لیجیے کر دیجیے تو یہ آج ہو جائے گا نہیں آج کر دیجیے کسی بھی ٹائم آ جائیں شام میں آ جائیں کر دیجیے اب اگر ضرورت ہمیں آج ہے پارٹی میں آج جانا ہے تو اچھا تو اٹھارہ سو میں آپ کر دیں گی لے لیجیے کر دیجیے پر آپ اتنے اتنے زیادہ پیسے بتا رہی ہو پھر آج آپ کریں گی بھی نہیں